जॾहिं पौधा कुझु हफ़्तनि जा थी वञनि था उन्हनि खे अलॻि अलॻि गमलनि में लॻाइणु खपे ऐं धीरे धीरे उन्हनि खे ॿाहिरीं वातावरण में रखणु घुरिजे उन्हनि खे ॾींहं में ॿाहिरि ऐं राति में हिकु हफ़्ते लाइ वापसि अंदरि घुरिजे जंहिं सां हू पौधा तापमान जा आदि थी वञनि इन में गमिले जी मिट्टी थधी रहंदी आहे मिट्टीअ जे गमले में पौधे जो विकास जल्द ई थींदो आ